ओ आंनि फिसाखौ लेखाखौ फिसानिफ्राय गिदिरसिम फरायजानो लुगैयो साख्रि लाजानो लुगैयो मोजां मोजां खालामनानै मोजां फरायलांनानै दा जोंहा रावबो न'खराव साख्रि गैया जेबो मावनाय गैया ओंखायनो आंनि फिसाखौ मोजां फरायलांनानै मेट्रिकसिम मोजां फरायलांनानै साख्रि लाजानो लुगैयो साख्रि मावजानो लुगैदों ओंखायनो गथ'खौ दा मोजां गियान होनानै फरायहोनाय फोरोंनाय जायो फरयलांनाय जाहैयो बेनो साख्रि साख्रि लानायनि लाहोनो गिदिर गोलाव खालामनो सानो